हम हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रोनिक को जो बिजली के उपकरण जो हैं हम रखते हैं जैसे कि गैस हो गया जैसे कि ग्राइंडर हो गया जैसे कि मतलब ऐसे बहुत सारे जो हम चिमनी लगाते है वो सब हो गया ये सब बहुत सारे बिजली के उपकरण हैं जो हम हमारे घर में रखते हैं लेकिन पुराने काल में तो ये सब नहीं था वो लोग कैसे करते हैं उन सब लोगों जो करते हैं उन सब लोगों मेतल मतलब उन सब करने में से उनका जो शरीर की जो सब होती है ना मतलब जो प्रक्रिया होती है जो एक्सरसाइज होती है उन सब में वो हो जाता है जैसे कि हम ग्राइंडिंग के बदल में हम नीचे बैठ कर उसको ऐसे करते हैं वो ग्राइंड का होने के लिए और वो उस वक़्त पानी मतलब ऐसे हाथ के पास में नहीं होता था वहाँ पर पानी के लिए वो कहीं दूर जा कर लाते थे और वहाँ पर गैस नहीं था और चुल्हे में मतलब जला कर जो झाड़ नहीं है वो जला कर वो खाना बनाते थे और ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये दुनिया बदल गई है जो कि एक बहुत अच्छी दुनिया है और पुरानी जो दुनिया थी वो भी एक अच्छी थी जिस के वो तो बदल गई है तो उसकी बात हम क्यों करें